جی ہاں میری آرٹ کی دلچسپی اور اس میں بہتری پر چند مخصوص فنکاروں اور آرٹ تحریکوں نے گہرا اثر ڈالا ہے ذیل میں تفصیل سے بیان کرتی ہوں لیوونالڈو ڈاوننچی ان کے خاکے خاص طور پر اور خاص طور پر اور ان کے سائنس مطالعے نے مجھے انسانی جسم کی ساخت کو بہتر انداز میں سمجھنے پر راغب کیا ان کی باریکی بینی مشاہدہ اور حقیقت پسندی قابل رشک ہے فینسی نٹ ون گوا ان کے اسٹروک اور رنگوں کا استعمال خاص طور پر اسٹرینائٹ جیسا کام جذباتی گہرائی پیدا کرتا ہے ان کی جذباتی ایمانداری اور رنگوں کی زبردست تاثری قوت نے مجھے اپنی آرٹ میں زیادہ جذبات شامل کرنے کی ترغیب دیے